हेल्ल' ओइ फारला नों दखानदार दा जों सेल्फ हेल्फनि ग्रुपआ साहा लोंहैनो नागिरदोंमोन हाइ मा मा दङ ओमफ्राय साहानि साहानि दामालाय बेसेथो आइयौ जा जों एसे बुरजायैनो लोंहैगोन ग्रुपनिसो एसे खमायजागोन दां दस थाखासो खालामदो कफि औ गोबां बिस जोनसो थ्रिस जोनसो जागोन दां औ जाग्राफ्राबो एसे मोजां बानायदो दे जों बुरजायैनो थांखागोन नालाय जोंहा मोनसे खामानि दङ दा सेल्फ हेल्फआ खामानि मावै मावै मावनानै जों ज' जानांगौ खौसे टाइम मथे थांगोन नालाय एसे देरि जालांनोबो हागौ जाग्रा लोंग्रा गासैखौबो जगार खालामजोबदो औ जों ज' जाग्रोनोसै एसे ज' जानो मानसि दंबावो सानै साथामसो सानै साथामसो फैबानो जों थांसिगोन औ औ गय फाथैफ्राबो एसे खावनानै दोनदो जाग्राफोर दङ ना नोंनाव गैयाबा बैयाव दस्राफ्राव लायदो दसतासो दोनदेरदो जाग्राफोरा एसे मोजाङैनो बानायदो औ दे होमबालाय दाननिसै दे